میں نے اوپو کمپنی سے اوپو کا چارجر لیا تھا اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے بہت اچھا چارجنگ بھی بہت اچھے سے اور بہت جلدی کر دیتا ہے بجلی بھی بہت کم لیتا ہے اور کم ٹائم میں بہت اچھی چارجنگ کر دیتا ہے